आंनि मोजांसिन जामुङा जाबाय नारजि अमा ओमफ्राय अनला दाउखौबो आं जोबोद मेजां मोनो आरो मैसो बेदराबो आंनि मोजांसिन जामुङा बेबो आङो मैसो बेदरखौ नोरसिं ओमफ्राय अनथाइ बाजाब मस्ला गरम मस्ला बिदि होनानै सङो ओमफ्राय नारजि अमाखौबो आं न'आव संनानैबो जानो मोजां मोनो अनलाखौबाबो आं न'आव संनानै जानो मोजां मोनो बेफोर ओंख्रिखौ आं गासैबो न'आव संनानै जानो मोजां मोनो आरोना नारजि अमाया आङो नार अमायाव होयो मस्ला बायदिसिना आं सिम्पल सङो नारजि अमाखौ नारजि अमायाबो आंनि मोजांसिन जाग्रा जामुं आरो नारजि अमायाबो ओमफ्राय अनला दाउ अनला दाउखौबो जोबोद मोजां मोनो आं जानो